ہم نے جو سب سے زیادہ آرام دہ چھٹی لی ہے وہ اپنے بھائی کی شادی میں لی تھی اور اس میں ہم نے چھٹی اس طریقے سے لے لی تھی کہ ہم جو ہے آرام سے بعد کے دنوں کے لئے بھی لے لی تھی کہ شادی کے بعد بھی آرام کر سکیں شادی کو خوب محنت کی شادی کو نپٹا لیا جب شادی ہو گئی اس کے بعد سارے کام وام سامان وامان سیٹ کر کے اس کے آرام کیا تین دن لگا تار فرحت بخش خوب نیند لی جتنی تھکاوٹ تھی سارے کے سارے ہم نے آرام کر لیا اور بہت سکون فیل ہوا بدن کا کن کن جو تھا وہ سب درد کا ختم کر دیا لیٹ کر کے اور جب ہم نکلے تو بڑا اچھا سا محسوس ہوا لگتا تھا کہ ہاں اب جو ہے جانا چاہیے کام پہ تو بڑی لمبی چھٹی تھی بہت سکون کے ساتھ وقت گزاری کی اس میں ہم نے بہت سارے گیمیں کھیلے بہت آرام ملا ہمیں